میں اپنی ہابی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میری ہابی کرکٹ ہے کرکٹ مجھے بہت پہلے سے پسند ہے کرکٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کھیلنا میں بہت زیادہ کرکٹ بچپن میں بھی کھیلتا تھا اور اب بھی کھیلتا ہوں اب تو میری ٹیم ہے اپنی میں کیپٹن ہوں اپنی ٹیم کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے کرکٹ کھیلنے میں اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلتا ہوں ٹیم ہمیشہ میری کوئی کبھی کبھار ہارتی ہے کبھی کبھار جیتتی ہے بہت بار ہم جیتے ہیں ٹیم کے اندر زیادہ تر ہمارے میچز مارننگ میں ہوتے ہیں اور کچھ نائٹ میں ہوتے ہیں کرکٹ کھیلنے میں ہمیں بہت زیادہ مزا آتا ہے ٹیم کے ساتھ ہم بہت زیادہ مزے بھی کرتے ہیں بہت زیادہ بہت ہمارے زیادہ زیادہ تر میچز سنگل گراؤنڈ میں ہوتے ہیں مجھے بیٹنگ بہت زیادہ پسند ہے میں اپنی میں بہت زیادہ اچھی بیٹنگ کرتا ہوں بیٹنگ کے اندر میں کئی بار سیکنڈ ڈاؤن فرسٹ ڈاؤن بھی گیا ہوں اور تھرڈ ڈاؤن بھی گیا ہوں تھرڈ ڈاؤن زیادہ تر جاتا ہوں تھرڈ ڈاؤن کے اندر رنس وغیرہ مارنے ہوتے ہیں تھرڈ ڈاؤن کے اندر جا کر بہت زیادہ مزہ آتا ہے کرکٹ کھیلنے میں بہت بار میں نے کیپرنگ بھی کری ہے کیپرنگ بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے کرنی کیپرنگ مجھے فاسٹ بولر کے ساتھ اچھا لگتا ہے کرنا فاسٹ بولر بہت صحیح کرتا ہے کہ بہت زیادہ بال اچھی آتی ہے فاسٹ بولر کی اور میں نے بالنگ بھی کری ہے بالنگ بھی مجھے پسند ہے اسپنر ہوں میں آل راؤنڈر ہوں بہت زیادہ کرکٹ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کرکٹ میں بہت زیادہ اچھا کھیل لیتا ہوں کرکٹ کے اندر مجھے سب پتہ ہے کہ کہاں کون کیسے کھڑا ہوتا ہے کیسے نہیں کھڑا ہوتا سب پتہ ہے مجھے کرکٹ کے بارے میں کرکٹ مجھے شروع سے ہی پسند ہے کرکٹ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کرکٹ کھیلنا اور میں بہت زیادہ رنس وغیرہ بھی مار لیتا ہوں کرکٹ کے اندر کرکٹ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے پھر اس کے بعد ہم جب میچ ہمارا پورا ہو جاٮٔے تو ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ کون کیسا کھیلا ہے کیسا نہیں کھیلا کس کس کی کیا غلطی تھی کیا نہیں تھی کرکٹ اس کے بالنگ میں یا کیپرنگ میں فلڈنگ میں فلڈنگ بھی بہت زیادہ اچھی کرتا ہوں فلڈنگ بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے فلڈنگ بھی اچھی کرتا ہوں کرکٹ وغیرہ کہ بیٹنگ میں بیٹنگ بھی پھر کئی بار میں نے بالنگ بھی کری ہے وکٹس بھی لی ہیں کیپرنگ بھی اچھی کرتا ہوں میں اور کیپٹن ہوں اپنی ٹیم کا کیپٹن بہت ساری چیزیں بتاتا ہے اپنی ٹیم کو کئی بار ہماری ٹیم جیتی بھی ہے بہت بار جیتی ہے ہماری ٹیم بہت زیادہ سامنے والی ٹیم بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے پھر بھی ہم ڈرتے نہیں مگر پھر بھی میچ کھیلتے ہیں ٹیم بہت زیادہ اچھی ہے ہماری ٹیم کے اندر اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ تمہاری یہ غلطی تھی میچ کے بعد بیٹھ کر ہم کر بات کرتے ہیں بہت زیادہ مزہ آتا ہے ہمیں کرکٹ کھیلنے میں زیادہ تر ہمارے میچز جو مارنگ کے اندر جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بڑی ٹیم سے ہوتے ہیں نائٹ میں چھوٹی ٹیم سے ہوتے ہیں اور نائٹ کے اندر ہم زیادہ تر سنگل گراؤنڈ میں میچز کھیلتے ہیں سنگل گراؤنڈ میں ہمیں بہت مزہ آتا ہے کھیلنے میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کرکٹ کھیلنا مجھے کرکٹ مجھے شروع سے ہی پسند ہے